हींअर त मूंखे जूतनि जो शौक़ु कोन्हे मां स्लीपर ई ज़ादातर पाईंदो आहियां लेकिन जीअं पेरनि में जंहिं दौड़भाग असां कंदा आहियूं सुबुह जो कुकरेल वुकरेल घुमण वेंदा आहिनि कुकरेल में पुट सां गॾु हाणे असांजो पुट ओम लखमानी उनी शौक़ु जाॻियो अथसि कुकरेल गिनी वेंदो आहे असांखे घुमाइण त होॾे वेंदा आहियूं त होॾो वञण लाइ ईअं मां वेंदो हुअमि त उहो जूता मां वरी स्पार्क जा ई मूंखे वणिया जो स्पार्क कंपनी जेको आहे न अक्षय कुमार ऐड कयो हुअईं कंपनी उहा ठीकु लॻंदी आहे मूंखे त इन करे मां उहा जूता पाता त बाबा वरी उन सां ॾाढो आराम मिलियो ॾाढो जो ॾाढो आराम पाइण सां मां जीअं हवा में उॾण लॻुसि हवा में उॾण पुट बि चयईं पापा तूं त हाणे दौड़ दौड़े त पायो तूं त हाणे दौड़ मां चयो स्पार्क जा जूता पाता आहिनि बाबा वरी टीशर्ट लाइ बि असां ओॾे वियासीं पंहिंजो मॉल में गिनी हलियो हुते टीशर्टां वरिती पुट जी पसंदि सां अॼुकल्ह घुमूं फिरूं था पिया हाणे असांखे ओॾे बि गिनी वियो ग्राउंड ते बि गिनी वियो इकाना स्टेडियम पहिली बारी इकाना स्टेडियम पुट सां गॾु वियासीं इहे ई जूता पाए करे अहिड़ा आराम दाइक़ु वरी टीशर्टां बि अॼुकल्ह वाइट हलनि थी पियूं त इकाना त मां न पाए वियो हुअमि ओॾे मच्छरनि जे भउ खां मां उते बुशर्ट ई पाती पंहिंजी फुल मथां भई हेॾी पब्लिक में कुझु अहिड़ो न हुजे त पोइ खुलियलु मौसम हूंदो आहे उते त इन जे करे मां उन तर्फ़ जे न पाता हुआ स्पार्क जा जूता पातासीं त गाॾी असां हिते काथे बीहाईसीं पंहिंजो इहो कहिड़ो यूनाइटिड मॉल आहे उते मॉल में बीहाईसीं भई उते हा प्लाजीओ मॉल प्लाजीओ प्लाजीओ प्लाजीओ मॉल में लूट जो खजानो करे रखियो अथनि टिकेटां त वठनि ई वठनि था पिया आई पी एल जी बाबा जूता पाए त वियासीं स्टेडियम वरी उते टीह रुपया पार्किंग जा बि बाबा ॾिए गाॾी बीहाइण जा बि टीह रुपया बाबा वरी टीह रुपया उहे बि ॾिनासीं अंदरि जी महांगाई जी एॾी हद पई आहे की पाणी त हिकिड़ा पहिले वञणु महिल पाणी त चयईं तव्हां पी वठो वरी जेमहिल इंटरवल थींदो तव्हांखे पोइ तव्हांखे पोइ तव्हांखे पाणी लाइ पंहिंजो पाण सर्व कंदासीं घुमाईंदासीं वरी हिकु त जूता अहिड़ा पातल त उनी सां न धक लॻो पोइ वीह वीह रुपे गिलास बाबा पाणी विकिणनि पिया नंढो नंढो गिलास वीह रुपे जो चालीह रुपे पाणी अहिड़ी अहिड़ी असां हूअ थींदी आहे ईअं की धन बाबा